हेल' हेल' ओ आब' नों रुम भारा दोनोना नोंस्रा ए आं बेखौनो बै सासे लोगोनिफ्राय मिन्थिदोंमोन नालाय आमफ्राय रुमखौ बेखौनो गाबोन नङाब्ला संफोर थांनानै नायसै नंदोंमोन आं आमफ्राय फिसिलिटिफ्रा मारै मारै रुमफ्रा उम उम प्लास्टारनिजोबना उम आमफ्राय दैफ्रा

ए कारेन्ट थारेन्ट ओ ओ ओ ओं ओं आमफ्राय भाराफ्राबा बेसे बेसे

एक हाजार

आङो र' बे लोगो जाय आंखौ खिथादों बेखौ आंङो लानानै थांगोन दे आंबो नुआखैना नोंसिनि थानाय रुमखौ माबाखौ नोंसिनि न'खौ ओंखायनो आमफ्राय अबे साइडआव होनदों आब' हायो

हलथु थिनालियावनोना ए आं थारमानि क'कराझारनिफ्राय बुंदोंमोन नालाय माने एसे उसुबिदा जादों ओंखायनो बे साइडथिं थाहैनांगौ जादों आरो ओंखायनो बे सासे लोगोनाव सोंनानै औ औ आमफ्राय माबाफ्रा फाइखानाफ्रा मा बायदि मोजांना लेट्रिनफ्रा बाडरुमफ्रा उम थारमानि फिसिलिटिआ बांद्राय मोजां नङाब्ला थानोबो मोरैबा एसे उसुबिदाबो मोनलाय लाङोनालाय उम बिखायनो सोंहरगोरनाय जाबाय गाज्रि दामोनदे आब'

औ औ जायखिया बे लोगोआलाय खिथाखादोंमोन आरो मोजां होननानै रुमालाय मोजां होननानै दे होनबा ना आब' उम उम औ औ दे होमबा आब' उम